प्रतिदिन जे छै आदमीके दौड़ लगबयके चाही बहुत सारा आदमीके छै अखन बीमारीसभ जे भए रहल छै ओ जे छै अहाँके ठीक भए सकैत छै अहाँ प्रतिदिन जे छै न जादा तऽ एक सए मीटर भए गेलय दू सए मीटर भए गेलय या पचास मीटर भए गेलय धीरे धीरे जे छै अहाँ सभके जे छै दौड़के जे छै ओ अहाँसभके अभ्यास करयके छै आओर दौड़ करयसँ जे छै अहाँसभके शारीरक रूप भए गेलय मानसिक रूप भए गेलय आओर बहुत सारा बीमारी छै अखन जे आबि रहल छै आदमी जे छै दौड़यलऽ नहि जा रहल छै आदमी सभके जे छै बहुत सारा परेशानी आबि रहल छै आओर अहाँसभके दौड़यसँ जे छै शारीरिक रूप भए गेलय मानसिक रूप भए गेलय ओसभ जे छोटा मोटा जेतना भी बीमारी अखन जे आबि रहल छै ओ सभसे जे छै आपसब जो है अहाँसभ जे छियै ओसभसे मुक्त भए सकैत छियै आओर दौड़के जे छै एक अपन जे छै ओ नियम छै अहाँसभके जे छै जहाँ अहाँसभके दौड़के जे छै शुरुआत करैत छियै तऽ अहाँसभके जे छै एक दू शुरुआतमे जे छै अहाँसभके कनिटा कसरत जे छै ओ अहाँसभके जे छै करयके छै आओर एक बार अहाँसभके जे छै थोड़ी दूर जे छै दौड़यके छै आओर थोड़ी दूर आब जे छै कनिटा दौड़लियै ओकर बाद छै अहाँसभ जे छै धीरे धीरे जे छै ओ दौड़के जे छै दूरी जे छै ओ बढ़बयके छै एकै दिन अहाँसभ जे छै जादा दौड़ लैत छियै आगाँ दिन अहाँसभके नहि दौड़ सकैत छियै अहाँसभके जे छै शुरुआती जे छै थोड़ा थोड़ा करयके छै आओर बादमे जे छै अहाँसभ जे छियै लम्बा दौड़ लगाइ सकैत छियै आओर दौड़ जे छै ई अहाँसभके जे छियै शारीरिक रूपके जे छै आओर मानसिक रूप तनावसँ भी बहुत ही अच्छा छै